राजस्थान में सांस्कृतिक ऐं सामाजिक मानदंड अलॻि अलॻि हिसनि में अलॻि अलॻि बटियल आहिनि इहे समय जे लाइ बदिलंदा रहंदा आहिनि हिकु जहिड़ा कान रहंदा आहिनि जीअं असां भाषा जी ॻाल्हि कयूं त हिते कहिड़ी कहिड़ियूं भाषाऊं आहिनि त राजस्थान में हिंदी राजस्थानी ऐं मारवाड़ी मेवाड़ी इहे भाषाऊं थियूं हलनि जंहिं में पंहिंजी पंहिंजी अलॻि अलॻि पहचान अथनि हुननि जी ऐं जीअं जीअं समय थींदो थो वञे नयूं नयूं भाषाऊं नयूं बि नयूं ॿोलियूं अञा थियूं अचजंदियूं वञनि हुननि में गॾिजंदी थियूं वञनि ऐं लाइ माण्हू शहिरनि जी तरिफ़ ॾाढो त वधनि त जीअं जेके जीअं जीअं माण्हू शहिरनि में था वञनि उहा उहा अंग्रेजी था ॻाल्हाइनि उहा उहा हिंदी था ॻाल्हाइनि अंग्रेजीअ खे ॾाढो अॻियां थी वधंदी वञे अंग्रेजी ऐं पंहिंजे परिवार में माण्हू कीअं थो रहे त राजस्थान में राजस्थान में ॾाढा गॾु मिली करे जीअं माण्हू रहनि था हिकु घर में ई था रहनि जंहिं में अलॻि अलॻि पीढ़ियूं गॾु थियूं रहनि जीअं ॾाॾो रओ रहियो हुनजो ॾाॾो पर ॾाॾो इहे सभु गॾु ई था रहनि लेकिनि हाणे धीरे धीरे जीअं जीअं समय थो निकिरंदो वञे त उते उते छा थो थींदो वञे की ॿार चइनि था असांजा माउ पीअ असां सां गॾु न रहनि ॿार पढ़ाई लिखाई करे ता सॾनि त ॿार चइनि था असांखे छोटो परिवार नंढो परिवार खपे त इनकरे ॿार माउ पीउ खे कढी था धको ॾियनि घर खां ऐं ॿीं ॻाल्हियूं हिते जाती कहिड़ी थी हले त जातीअ में त इहो ॾाढो ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे कि जातीअ में हिते पहिरें छा थींदो हुओ की पहिरें निची जाती ऊची जाती खे भंगी खे हथु न लॻाए हिन सां गॾु वेही न खाए लेकिनि हाणे हाणे छा थो थिए की हाणे भंगी ऐं निची जातीअ जा जो माण्हू आहिनि इअं बि पढ़ी लिखी करे ॾाढी उनती कई आहे त हाणे अहिड़ो भेदभाव कुझु बि रहियो काने ऐं धर्म जी ॻाल्हि कजे त हिते हिंदू धर्म इस्लाम जैन सिख घणेई माण्हू रहंदा आहिनि ऐं पंहिंजा अलॻि अलॻि त्योहार मल्हाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि धर्म मल्हाईंदा आहिनि ऐं धीरे धीरे छा थो थींदो वञे हाणे अॼु जे समय में त्योहार बि बदिलजंदा था रहनि घणेई माण्हू अॼुकल्ह नवां नवां त्योहार बि जोड़े सॾिया आहिनि जीअं क्रिसमस बि मां माण्हू मल्हाइनि हालांकि उहा असांजो त्योहार आहे कोन पोइ बि घणेई माण्हू क्रिसमस था मल्हाइनि ऐं हिते पहिरें छा उहो पुराणियूं पुराणियूं उहो ॾाढियूं रस्मूं हलंदियूं ॾाढियूं प्रथाऊं हलंदियूं हुयूं हाणे अहिड़ो कुझु कोन रहियो आहे हाणे जीअं जीअं माण्हू पढ़नि लिखनि था त माण्हुनि जी सोच बि थोरी थोरी बदिलजंदी थी वञे ऐं हिते संस्कृति जीअं नृतु डांस करण जी ऐं या पेंटिंग इअं बि बदिलजंदियूं थियूं वञनि जीअं जीअं समय थो थींदो वञे पहिरें पुराणियूं संस्कृतियूं हलंदियूं हुयूं हाणे नई संस्कृति हली वेई आहे ऐं बाक़ी पहिरें छा उहो छोकिरे छोकिरीअ में भेदभाव ॾाढो रहंदो हुओ हाणे उहा लैंगिग जूं भूमिकाऊं आहिनि त उन्हनि जे बारे में मां चईंदमि की हाणे त हेड़ो कुझु बि कोन रहियो आहे जंहिं जें मुक़ाम ते छोकिरा पहुची चुका आहिनि छोकिरी बि हुनजी मुक़ाम ते आहिनि बल्कि छोकिरी छोकिरनि खां वधीक अॻियां रहिजी वियूं आहिनि ऐं ॿियों इहो थी वियो आहे की हा न पहिरें छा हुओ घर में छोकिरे जी पीउ जी वधीक हलंदी हुई लेकिनि हाणे इहो कुझु कोने माउ बि घरु हलाए थी सघे छोकिरियूं बि घर हलाए थियूं सघनि हुननि खे बि वेतिरो ई दर्जो मिलियल आहे जेतिरो भाईअ खे मिलियल आहे वेतिरो ई माईअ खे मिलियल आहे